हैलो काल्हिखन रवि छियै कतय जेबै घुमै लय काल्हि त छुट्टी छै अपना सबकेॅं हॅं हॅं

हॅं बताउ हॅं अपना सबके गाॅंवोमे कोनो एहन मंदिर छै मतलब गाँव के आसपास जतय कहियो अपना सब गेल नहि छियै चुकि काल्हि रवि छियै तऽ शिव जी के मन्दिर ठीक रहत जेना हॅं तऽ काल्हि कते बजे जेबै

भीड़ भीड़ भऽ जेतै बहुत जादा आठ नओ बजे बड आरो ककरो कहबै की दुएये गोटे सॅं सोचै छियै चली हॅं

हॅं तऽ देखै छियै आठ बजे घर सॅं निकलब तऽ जल्दी अयबाक छै धुप किछु जादा भऽ जेतै तऽ सोचै छियै आठ सॅं नओ हॅं आठ बजे तक हॅं कपड़ा कोन पहिरबै हम की पहिरबै हमरा पता नहि अछि अहाँ बताबियौ की पहिरबै हम अच्छा मंदिर जेबै ने तऽ ओहि सॅं जुड़ल होयबाक चाही ने कपड़ा हॅं बिलकुल हॅं छै एगो छै येल्लो कलर के छै पीला कलर के शूट ओएह पहिरि लेबै किएकि कात हॅं किए तऽ काफी दिनका केना अहाँ सब काफी दिन बाद मिलबै तऽ जेबै ने घुमैय के लेल नीक सॅं घुमबै फिरबै जेना रास्तामे आबैकालमे मिठाई